भुरग्यां खातीर खंयचो भाव उपलब्द आसा दिसात आठवड्याक शेवट्या भुरग्यां खातीर संपत्ती केल्ली आसलेली पानां आसात व्हय ह्या प्रस्नाचो म्हाका जाप कळना म्हणून हांव हो क्वेश्ण सोडटा